हैलो भैयो मिकी थोआड़ा नंबर थ्होएया हा ते में रियासी घुम्मने आई ही ते में तुसेंगी पुच्छना हा कि रियासी च केह् केह् जगह न घुम्मने आह्लियां अच्छा अच्छा ठीक ऐ हांजी अच्छा हांजी हांजी आं एशिया मोड़ दा के आई ही अऊं अच्छा अच्छा अच्छा इत्थ नौ देवियां ते शिवखोड़ियां ते दूर दूर नै कश कशै गै न अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ हां अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ हांजी हांजी ओह् थोह्ड़ा दूर ऐ तुसें आखेया सत्तर किलोमीटर ऐ हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भैया बहुत बहुत शुक्रिया